अरे समाधिया जी मैं झगड़ा हो गया है मैं मेरी बेल करवानी है मैं नागदा के छप्पन ब्लाक क्षेत्र से बोल रहा हूँ मेरा नाम है दशरथ दसोरा मेरा झगड़ा हो गया है परसों दिन दो आदमी से अरे उन्होंने मेरे को पीसे पीछे मेरे सिर पर दो बार मार दिया था ल लकड़ी के लो तो हाँ गलती उनकी है

हाँ तो भाई साहब आप पैसे क्या लेंगे मेरी बेल करवाने के अरे आप ब आप बताइए न क्योकि मेरे को तो उन्होंने जेल में डाल दिया है

मैं काॅन्टेक्ट से ये जो ऑफिसर ही है हमारा फूफा ही है उन्होंने बात करी है ठीक है ठीक है तो आप फाइनल करिए और आइए हाँ आ जाइए